हम सीख की भक्ति में लीन रहते हैं हम सीख पर आस्था धरते हैं भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं जैसे गुरु लीलम बा लीलम बहन हरिंदर भईया लीलम दीदी हरिंदर भईया सिर्फ चर्चा कराते थे और गुरु का ज्ञान सबको देते थे वह उसी तरह हम लोग गुरु बहना भी उस तरह हम लोग भी गुरु बहन भी सिर्फ चर्चा करते हैं गुरु का नमन करते हैं जाप करते हैं पहले में दया मांगते हैं दूसरा में चर्चा करते हैं तीसरे में स्वार्थ वाद नमन करते हैं गुरु को प्रणाम करते हैं सब शिष्य बहना भी आती हैं वह वह सब भी गुरु को प्रणाम करते हैं दया मांगते हैं नमन करते हैं और चर्चा करते हैं इस तरह हम लोग शिव में आस्था रखते हैं शिव भगवान सबकी भक्ति भक्ति का वह तो भोलेनाथ हैं भोलेनाथ दयालु है कृपालु है सब पर कृपा करते हैं दया करते हैं देवों में देव महादेव है वह सब अपने भक्त को भक्त पर बहुत दया करते हैं एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो वह उन पर कृपा कर देते हैं बाबा किसी का बुरा नहीं करते वह सब का भला करते हैं जैसे हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं तो शिष्य बहन सब भी आती है उन लोग भी भजन गाती हैं भजन गाने से भक्ति में रहने से कुछ दिन भी अच्छा ख़ुशी से चले गुज़रता है और भगवान की भी भक्ति करने से हम लोग का ध्यान भक्ति में रहता है तो सुख समृद्धि मिलती है आत्मा को शांति मिलती है भगवान अच्छे संस्कार सिखाते हैं बाल बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलता है बच्चा भी अच्छे से संस्कार सीखते हैं तो उन में आगे बहुत अच्छा नेक धर्म सीखने से नेक काम करते हैं कभी बुराई के रास्ते पर नहीं जाते हैं अच्छा सीख मिलने से अच्छा कर्म करते हैं अच्छे पर अच्छे कर्म करने से अच्छा फल देते हैं भगवान तो हम आगे बढ़ते हैं धन संपत्ति मिलती है भगवान इच्छाएँ पूरी करते हैं सबकी मानोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ ऐसे तो हम भोलेनाथ में आस्था रखते हैं बाबा सबका भला करते हैं और हमको भी भला करेंगे सारे भगवान सारे शिष्यों को भला करते हैं गुरुदेव देवों के देव महादेव हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में बाबा पर आप लोग भी आस्था रखिए आपको भी भगवान ज़रूर दया करेंगे आप पर ज़रूर कृपा करेंगे और आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी जैसे हम लोग का हुआ वैसे आपकी भी होगी